साढ़ी स्टेट जेहड़ा एहदा नां नी इसी मंदरा दा शैह्र आखेआ जंदा ऐ बहुत अच्छा कल्चर ऐ एहदा मदरां दा शैह्र मतलब इक माता बैष्णो जेहड़ा टूरिस्ट पलेस ऐ एहदे उप्पर बडे़ मतलब आल इंडिया दे बंदे बाहरे दे बी बंदे आंदे दर्शन करने गी और और बडे़ अच्छे जम्मू च मंदर ना साढ़े मतलब मदंरा दा शैहर आखेआ जंदा इसी और टूरिस्ट पलेस ना एहदे च अच्छा ऐ टूरिस्ट पलेस आल जे एडं के च पूरे ना एह् दिक्खो साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ जां एहदे बाद डोडा किश्तबाड़ आहली साइड बी पतनीटाप बगैरा श्रीनगर कशमीर वैली ऐ बडे़ अच्छे अच्छे टूरिस्ट पलेस ना पैहले टैंम इत्थै पिक्चरां दी शूंटिंग बगैरा बी होंदी ही पर बडे अच्छे इत्थे घूमने दे साधन ना तो एहदे बारे च अस एह् आक्खना चाहन्ने के साढ़ी स्टेट दे बारे च अगर और बी लोग जानन कल्चर दै बारे च और बाहरे गी लोग आन जान नमें दिक्खन और साढ़ी लैंग्बेज दे बारे च जानन और एह् एहदे बारे च दिक्खना चाहन्ने कि ओर जियां के मौसम दा होंदा मौसम इत्थै बिंटर सीजन औऱ स्कूलें च बी दो सैशन चलदे समर जोन बिटंर जोन होंदा कुछ समर जोन दा इलाका जेहडा ते उनें जेहका बिंटर जोन ऐ पेपर बगैरा स्कूल दा जेहड़ा होंदा टाइम टेबल ओह्बी अलग होंदा तो अलग अलग इत्थे मौसम दे स्हाब दे कन्नै बहुत अच्छा लग्गा असेंगी कि बाहरे दे लोग बी आने टूरिस्ट पलेस दे बारे च जानकारी लैन जानन

बहूत अच्छा ऐ